हलो हय सांग तुमकां किदें जाय

आमचे कडेन वेगवेगळे कंपनीचे टी वी आसा सोनीची आसा मागीर आनी कोदाकाची आसा एलजीची आसा तुमकां कसली जाय स्पेसिफाय कंपनी आसा अशी तिजी इच्छा सोनीची जाय आसली इंच बीन किदें आसा की कसली बीन अशी इंचाची चलता फोर्टी टू इंचाची आसा आमचे कडेन तूं एकदां शॉप विजीट कर पळय तुका ती बरी दिसता जाल्यार ना जाल्यार तूं आनी दुसरे वेगळे ऑप्शनूय पळोवूंक शकता मागीर फिफ्टी थावजंड बीन पडटले तुका सद्या क्रिसमस ऑफर्स चल्ला सो तुका डिसकावंट मेळपाक शकता दोनी करपाक शकता जर तूं शॉप विजीट करता जाल्यार कॅश बीन चलता आनी नाल्या ऑनलायन बीन घेतात आमी पयशे रिट रिटन गिफ्ट अशें डाउटफूल बट क्रिसमस ऑफर्स तुका मेळटले डिस्कावंट पडटले ज तुका जर ती फिफ्टी फिफ्टी थावजंडाची टी वी पडटा जाल्यार तुका ती मातशी सवाय मात पडूंक शकताय टेन पर्संट बीन अशी हा तुका ती चडान चड पांच वर्साची वॉरंटी दितली जर तें पांच वर्सान कितें कितें पिड्ड्यार बीन जाली तुजी टी वी जाल्यार आमी मागीर ती सर्वीस करून दितली तुका फुकटान हय आम आमचो एक मनीस आमचो एक मनीस येतलो इन्स्टॉलमेंटाक तो मागीर तुमकां कशें कितें सेटींग करपाचें कितें तें यूज करपाचें तें सारकें दाखोवन येतोलो आनी कितें प्रश्न आसात तुजें मोतीन

तें तुजें वायफायचें तुज्या वायफाय प्रमाणें आसतलें जर तुजो पॅकेज हाय आसा आनी तुजो वायफायचो अवेबिलिटी सगळे आख्खे घराक आसा जाल्यार तुजो तो वायफाय ती टी वी खंय बीन लागूंक शकता ओके वेलकम एनी डावट्स मागीर कॉल कर